हाँ है मेरे घर में एक बड़े पापा हैं जोकि रामधुनी से जुड़े हुए हैं वो मण्डली चलाते हैं वो शिव मंदिर पे शिवरात्रि के दिन सभी लोग इकट्ठा होके या किसी भी प्रकार का छठ हो दीपावली हो या दुर्गा दशहरा हो किसी भी प्रकार का पर्व तोहार हो तो उसमें ओ लोग इकट्ठा होके एक अपने मण्डली के तौर पे भजन कीर्तन गाते रहते हरे राम हरे कृष्णा का भजन गाते रहते हैं किसी भी हिन्दी गाना या भोजपुरी गाना पे वो लोग अच्छे ढंग से संगीत वाद्य कर लेते हैं और वो लोग बहुत अच्छे मण्डली के तौर पे जाना जाना जाता है जोकि बिहार में टॉपर टेन के अंतर्गत भी आते हैं काहे कि नेपाली नेपाली मण्डली भी कभी कदा आते हैं मेरे गाँव में राम धुनि होते हैं तो सब में तो सब उनको टॉप का टॉप को टॉप के स्थान पे मेरा शैलेन्दर महंत हैं जोकि सबसे टॉप पे रहते हैं हर एक बार वही मेडल प्राप्त कर पाते हैं मेरे गाँव में बहुत ओसरा ऐसा है जो कि मण्डली चलाते हैं एक अलगन महंत हैं वे एक श्याम महंत हो गए उसके बाद फिर और भक्ति भाव भजन का भी एक करता है जोकि पूछो दिहार के नाम से जाना जाता है वो भी एक मण्डली के तौर पे रखते हैं औ अपना एक कीर्तन भजन करते हैं सभी लोग हैं कि मण्डली में बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं भगत भी बहुत अच्छे लोग भी सुनते हैं मेरे गाँव में कोई भी पर्व त्योहार होता है उसमें इकट्ठा होके किसी मंदिर पे या कोई वैसा देवी स्थान है गाँव में वहाँ पे जाके वो लोग वो मण्डली चलाते हैं और शाल में सभी लोग इकट्ठा होके भजन गाते हैं होली हो या होली में भी बिरहा गाते हैं या छठ हो गया किसी भी प्रकार के पर्व पे वो लोग मण्डली को चलाते हैं मण्डली एक अच्छी ये संस्था बना के चलते हैं जिसमें बहुत जगह से उसको बुलावा होता है और जाते हैं रामधुनी गाने के लिए वहाँ पर राम धुनि में भी वो टॉप होके आते हैं और वहाँ से मेडल प्राप्त करके आते हैं देखा जाता है कि मेरे गाँव में हीरो शैलेन्द्र का जो मण्डली है सबसे टॉप है उसमें डांसर लोग को भी रखते हैं वह रामधुनी कहीं भी होगा बेगूसराय में हो या बिहार के किसी भी जिला में होता है वहाँ से उसको निमंत्रण मिलता है और अपनी मण्डली को लेके जाके वहाँ पे एकदम परचम मना झण्डा गाड़ के आते हैं देखा गया है कि मेरे गाँव के जो हैं शैलेन्द्र महंत बहुत अच्छे कलाकारों को साथ पेश करते हैं वो चाहते हैं कि मेरा मण्डली टॉप वन पे हो और ऐसा हुआ भी बहुत बार हुआ है वो उसका मण्डली बहुत अच्छा ढंग से निपट लेते हैं थैंक यू